हैलो जी मैं मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ क्या मेरी बात चंद्रशेखर प्राइवेट लिमिटेड से बात हो रही है सर मुझे कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ दवाइयाँ चाहिए थी जैसे कि बुखार कि दवा पेट दर्द कि दवा और इन्फेक्शन्स के लिए रूई पट्टी और वगैरह वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए तो पहले आप इन सबका रेट बता दीजिए तो सर मुझे जैसे वो पूरा कभर उठाना पेटी में उठाना जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सर जैसे कि मुझे बुखार की दवा एक पेटी दे दीजिए और रुई पट्टी हो गया एक के जी के हिसाब से दे दीजिए मुझे हाँ तो सर हाँ सर वही मुझे पेन किलर और ये सब चाहिए था मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा हूँ आप कुछ डिस्काउंट दीजिए पर रेट कम करिए सर ये बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है आप कुछ कम करने की कोशिश कर सकते हैं मैं इतना मतलब इतना ज़्यादा दे रहा हूँ दवा अरे सर आप ऐसे अगर अभी भी तो मैं रेगुलर कस्टमर रहूँगा आपका कम से कम जैसे कि पैन किलर में दस पर्सेन्ट दीजिए रुई कर दीजिए कुछ पंद्रह पर्सेन्ट तक ऐसे करके सर अच्छा रहेगा हाँ तो सर तो दस पर्सेन्ट सर कोशिश करिए थोड़ा तो ये सर टोटल का मतलब कितना प्राइस होगा मेरा सर ये बहुत ज़्यादा बता दे रहे हैं आप डेलीवेरी चार्ज अगर डिलिवर आप मेरे दुकान पे कर देंगे कितना चार्ज है तो सर आपका तो में है शॉप तो फिर मेरा यहाँ अरे सर अब मैं इतना ज़्यादा सामान ले रहा हूँ आपका रेगुलर कस्टमर रहूँगा डेलीवेरी आप फ्री में भी कर सकते हैं या अगर मैं लेने आऊं तो फिर कितना चार्ज लगेगा

जी सर जी सर धन्यवाद आप डिलीवेरी मुझे कब तक दे देंगे कितना दस दिन बाद मिल सकता है सर ठीक है सर धन्यवाद टोटल टोटल मेरा टोटल मेरा कितना तीन हजार रुपए हुए ना ठीक है सर धन्यवाद धन्यवाद